ان خطوں میں جہاں اردو بولی جاتی ہے عام طور پر وہاں کے لوگ کرتا شلوار پہنتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے زیادہ لکھنؤ میں اردو کا استعمال ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کہ وہاں کے لوگ کرتے شلوار کی خوب اہمیت کا اہتمان کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ بہت ہی اچھی اردو بولتے ہیں اور وہ لوگ اردو کی بہت اہمیت دیتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ایسے اردو ان کے زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور اگر اردو کو ان کی زندگی سے نکال دیا جائے تو جیسے ان کی زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں ان کی تہذیب اتنی اچھی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان سے محبت بانٹنے لگے در اصل اردو زبان ہی اتنی اتنی پیاری ہے کہ ان کی کتنی بھی تعریف کی جائے تو وہ بہت کم ہے شلوار کی خوب اہتناں کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ بہت ہی اچھی اردو بولتے ہیں اور وہ لوگ اردو کو بہت اہمیت دیتے ہیں ایسے ایسے لگتا ہے کہ اسے اردو ان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے